इन्टरनेट मोबाइलके आजकल सिस्टम छै हमरा आरके नेटो काम नहि करै छै हेबा हवे बहै छै लाइन नहि देलकै हमरा आरके लाइनो नहि छै जे हमरा आरके नेटो काम करतै की केना कऽ विडियो देखै छै ढेरी देखै छै नेट काम करतै तब ने देखतै